हमसब जे पशुपालन करै छियै तऽ ओहिमे अहाँकेॅं एकटा नोकर राखै छियै नोकरके राखि कऽ ओ घास आनै छै ओकरा कुटी काटि कऽ ओहिमे पानी दए कऽ नमक दए कऽ ई सब डालि कऽ तहन गायके तहन पशुके तहन खुआयल जाइ छै तहन ओ अहाँकेॅं दूध देल जाइ छै दूध दै छै तऽ ओहिसँ बच्चा सब खाइ छै आ पशुवो केँ अहाँकेॅं ओकरा पशुके सब चीज करै छियै